हेलो नमस्ते भाई साहब मैं बाज़ू वाली सीता बोल रही हूँ भाभी का फ़ोन नहीं लग रहा है कहाँ गईं अच्छा अच्छा ठीक है अरे भाई साहब देखिए कब से बिल्डिंग का काम चल रहा है यार बहुत ही हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा ही बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं चलो दिन का तो ठीक है रात में भी काम कर रहे हैं भई बच्चों की छुट्टी है तो सोच रहे हैं कि घर पे पढ़ ले अब पढ़ नहीं पा रहे हैं मम्मी सो नहीं पा रही हैं हाँ वही तो क्या करें इसको अब अपन मिलते हैं शाम कमेटी तो ये बात उठानी पड़ेगी कि ये कब तक चलेगा हाँ हाँ हाँ ठीक है तो मैं सबको ये संदेश भेज देती हूँ कि अपन शाम को मिलते हैं कमेटी में और इन सबको बात करेंगे कि आख़िर कब तक चलेगा ये काम मतलब मतलब इनको समय का निर्धारण करना चाहिए कि इतने से इतने समय तक हम कार्य करेंगे बाकी टाइम नहीं रात में भी बहुत आवाज़ें आती हैं रात में तो सबके आराम करने का समय है ना हाँ बिल्कुल अब निर्माण चल रहा है तो हाँ हाँ ठीक है जी जी अपन जी जी बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं आने वाले छुट्टी के बाद उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे जी सही बात है तो इस विषय पे अपन को चर्चा करना पड़ेगा और उनके लिए अपन को समय का निर्धारण करना पड़ेगी आप इतने से इतने समय तक काम कीजिए बाकी समय शोर ना करें जी जी ठीक है बिल्कुल मम्मी को भी मैं डॉक्टर के पास ले गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें आराम की ज़रूरत है पूरी तरह से पर इस शोर में वो आराम भी नहीं कर पा रही हैं जी वही ठीक है ठीक है ओके भाई साहब मिलते हैं शाम को कमेटी में धन्यवाद